आमच्या ह्या गोंयान खूब बारीक बारीक गांव आसा आनी त्या बारीक बारीक गांवान आजून म्हणसर आपआपली अंधश्रद्धा चालूच आसा खरें म्हटल्यार म्हाका ही अंधश्रद्धा मातूय पटना म्हाका अशें दिसता की पयलींच्या काळान एका मनशान म्हटलें आनी तें तागेलें खरें जालें म्हणून आतांय बीन अशें जातलें अशें ना पूण आजुनी अशे खूब लोक आसा ज्या लोकांक अशें दिसता की बाबा हें केल्यार अशेंच जातलें अशी खूब अंधश्रद्धा आसा तातूंत भितरली थोडी अंधश्रद्धा हांव आतां तुमकां सांगता पयलीं म्हटल्यार रातचें नाल्यार सांच्या वेळार समज साप दिसलो जाल्यार तें अशूभ मानता दुसरी म्हटल्यार समज तुज्या घरान मीठ सांडलें सांच्या वेळार जाल्यार तें थोडें मीठ घेवप आनी तुज्या खांद्या वयल्यान उडप जाल्यार तें बरें जाता तिसरी अंदश्रध्दा म्हटल्यार इफ तुमच्या फुडल्यांतल्यान समज माजर वयता माजरान समज तुमचे वाट कापली जाल्यार ते अशूभ मानता चवथी म्हटल्यार शिटी मारप ना सांच्या वेळार शिटी मारली सांच्या वेळार जाल्यार अशें म्हणटा की जी आत्मा आसा वायट आत्मा आसा ती येवपाक शकता तुमच्या घरां पांचवी म्हटल्यार झाडू आमी दारा फाटल्यान दवरपाक जायना अशें मानतात की तें अशूभ आसता सववी म्हटल्यार आमी सांच्या वेळार आमची नाकटां कापपाक जायना नाजाल्यार आमी समज नाकटां कापता जाल्यार ती घरा कडेन कापपाक जायना घरान नाकूट पडपाक जायना सातवी म्हटल्यार समज कावळो आड्डता रातच्या वेळार किंवां दिसाच्या वेळार जाल्यार अशें म्हणटा की कितें तरी अशें वेगळें जावपाचें आसा तुमच्या वांगडा अशी खूब अंधश्रद्धा आसा आनी म्हाका दिसता की ही अंधश्रद्दा फक्त एका मनशान म्हटलेलें म्हणून ही खरीत आसतली अशें ना केन्ना केन्ना खरी बी जावपाक शकता ही थोडी आसा अंधश्रध्दा